हेलो हम मङ्गओने छलहुँ पार्सल खुशबू रेस्टुरेन्टसँ आओर कोनो गलत जगहसँ आबि गेल अछि तऽ हमरा रिफण्ड वापस चाही कहियौ कतेक दिनमे ई रिफण्ड वापस करब से हमरा कहू हमरा ई ई वापस करबाक यए रिफण्ड कहिया करबै से कहियौ